हाल ही में मैंने एक चार्जर लिया था राजी प्लाजा से लैपटॉप का सोनी कम्पनी का लेकिन वो बहुत ही उसका जो वायर है वो छोटा है मुझे कुछ काम करना पड़ता है तो मुझे बेड बेड पर बैठ कर काम करना पड़ता है लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुंचता मुझे वो चेअर चेअर ले कर वहाँ पर मुझे बोर्ड के पास बैठना पड़ता है देन उसके बाद में अपना काम कर पाती हूँ